जी मनोज देशमुख लिखता हूँ मैं ऑनलाइन बुक करना चाहते हो या फिर काउन्टर से अभी तो वो मूवी आई है न सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान क्या आपको उसकी टिकेट चाहिए देखो अलग अलग इसका अलग अलग चार्ज है जैसे बाल्कनी का अलग है डायमंड का अलग है ओ सुपर डायमंड का अलग है तो आपको कौन सा वाला चाहिए है जैसे कि मैं बताऊँ बाल्कनी का दो सौ रुपया है और डायमंड का तीन सौ रुपया है सुपर डायमंड का साढ़े तीन सौ रुपये है आप डायमंड का ले लीजिए हाँ मिल जाएगा कितने पर्सन हैं आपके साथ तीन लोग हैं नौ सौ रुपये देना होगा आपको नहीं नहीं उसका कोई चार्ज नहीं लगता है आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो या फिर काउन्टर पर आ कर भी ये टिकेट बुक करवा सकते हो आप चलेगा चलेगा कोई दिक्कत नहीं गंज पे है रेलवे इस्टेशन के सामने जी जी बिल्कुल भेज सकता हूँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है जी मेडम